हेलौ अजन खमायनोबाथ' नोङो फासतिं थानांगोन नोङो आरो मेजेम बस्तु जानो मोननाय नङा आरो मोनाफ्राव जानायखौ खमायनांगोन नोङो मोनायाव जायाबाबो मोनायाव जायालासिनो थायोबा साबसिन जायो आरो मोनायाव ओरैनो द्राय फ्रुथफोरखौ नोङो आलमन्ड आरो काजुफोरखौ बिदिनो नों ओंखाम उखैनायबादि मोनोबा गरनै गरनै बा गरथाम गरथाम बेबादि जाना होबानो नोंनाव खमायलांगोन बेबादि थायोबानो नोङो बेजों लोगोसे एक्सारचाइस खालामोबाथ' बरिया

जानायखौथ' सानाव नोङो ओंखामखौनो एसे जायोबा बांद्राय जानो नाङा बेदर मेजेम थानायफोरखौ जानो नाङा आरो रुटि जानो हायोबाथ' एकसुयेलि नों नोंनि थाखायनो मोजां खिन्थु नोङो ओंखामानो जोंनि थाखाय जों ओंखामखौनो बानायखायो नालाय नोङो ओंखामखौनो नोङो इसे खम जा आरो इसे मानि मा प्लेटाव लानानै सामुचजों खुरैयाव एसेल' जा आरो बेबादि खालामबानो नोङो खमायलांगोन नोङो टु मान्थ्ससो बेबायदि जानांगोन टु मान्थ्सयाव आंनि माबायावथ' नोङो फाइभ किजिसो खमायनो हागौ फाइभ बा टेन बेबायदि थांनो हागौ आरो नों जुदि बेखौ फल' खालामलाङोब्ला फ्रुट द्राइ फ्रुटफोर जायोबा आरो बेबादि ओंखामखौ खम जायोबा आरो मेजेम थावनि बस्तुखौ अवेलि थावखौ जा जानो नाङा बै अटस जायोबाथ' बिराद मोजां खोथा नोङो मोनायाव ओंखामखौ जायालासेनो थायोबा नोङो अटचखौनो एसे जाना होदो नोङो खुरैयाव लानानै अटसया देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो नोङो माबागोनबो अवाइटयाबो खमायलांगोन अटस जायोब्ला ओमफ्राय इक्सारसाइसाथ' थाथारनांगोन एसे सप्तायाव नोङो बेदरखौ खेनसेल' जा ओमफ्राय नायाथ' जाजागोन एसे खिन्थु नाखौबो ना गेदेरखौ मेजेम गोनांखौ जानो मोननाय नङा नायाबो बिदिनो ना फिसाखौ जानो हागोन नोङो औ बिदिनो सप्तायाव खेनथामसो जानो हागोन नाखौ ओमफ्राय बाखियावथ' नोङो मिरामिसखौनो जा ओमफ्राय माबाखौ बेदरखौ नोङो सप्तायाव खेनसेल' खालाम गाइखेरखौथ' गाइखेरा नोङो सानसेयाव गाइखेरखौ लोङोबा नोङो बिदिनो आदा एक पवा बिदि लोंबानो थोगोन नोंनो एक पवायानो थोगोन नोंनो आरो नोङो औ मोनायाव लोंबानो जाबाय नोङो जेबो जायाबा मरनिंयावथ' लाइट ओरैनो माबा जाबानो जाबाय लाइट ब्रेकफास्त जाबानो जाबाय नोङो जेखौ होन्दों ओंखाम उखैनाय मोनबा बे द्राइफ्रुइट फ्रुइट